आङो काजलगाव बाजाराव भीभ' कम्पानिनि मोनसे फ'न बायनानै लाबोदोंमोन बे फ'नआ केमेराया जोबोद मोजांमोन आरो बे केमेराखौ फट' लानाय आरो माबा माबाफोर जिनिसफोर एबा डकुमेन्सफोर खेबनायाव जोबोद मोजां क्लियारै नुनो हादोंमोन अप्प' फ'नआ आंनि थाखाय जोबोद मोजांमोन बे प्रडाक्टखौ आङो बाहायनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन

केमेराजों आङो आंनि गोनां गोनां डकुमेन्सफोरखौ लानानै खेबनानै सेबखांना दोननो हादोंमोन बे केमेरायाव आंनि लोगोफोराबो खेबजाना जोबोद हांखुर जायोमोन अप्प' केमेरानि पिक्चारफोरा रियेलआव जेरैबायदि बेनिख्रुइ साबसिन नुयोमोन बे केमेराखौ लोगोफोरा लाङै लाङै गावसोरनि फट' खेबनायाव बाहायदोंमोन आरो माबा मोनसे प्रग्राम जाबा बिसोरो आंनि अप्प' फ'ननि केमेराजों खेबनानै गावसोरनि मबाइलआव सेबखांनानै लायोमोन माबा मोनसे प्रग्रामफोराव मोसानायफोर एबा कम्पिटिस'न जायोब्ला बिसोरो खेबनानै गावसोरनि मबाइलआव सोनानै लायोमोन अप्प' केमेराया बिसोरनि थाखाय मोजां जादोंमोन केमेराया हाबा आरि आरो माबा मोनसे केमेरा सेबखांनो थाखाय आंनि फार्स्ट प्रडाक्ट अप्प' केमेराजों बिसोरो सेबखांनानै लानो थाखाय आंनिफ्राय बियै बियै आंनि फ'नखौ लानानै थाङोमोन